हैलो हां जी अजीत सर एह् एह् तुसें मीटिंग दा केह् बनाया सारा सिस्टम अच्छा ते ओह्दा सारा त्यारी श्यारी होई गेई त्यारी होई गेई सारी अच्छा ते जेह्ड़ा ना ओह् अकैंउट दी सारी फाइल मिनू भेजो हां जाइया ओह् पे छे कुत्थै अल्ली दिक्खनी के केह् स्हाब कताब ऐ सारा अच्छा ते कन्नै ना ओह् जेह्ड़ी उप्पर चार क्लासां ऐ ना उत्थे ते उत्थे ना में मिनू मैसेज आया ऐ टीचरां दा कि उत्थै अच्छी तरह साफ सफाई निं होंदी ऐ ते तुं'दी ड्यूटी ऐ कि तुस जाइयै ओह् जेह्ड़े स्वीपर बगैरा आंदे ते उ'नेंगी जाइयै दिक्खो उप्पर भई केह् करदे न ओह् केह् नेईं करदे हैन हां ते हून ऐनुअल फंक्शन ऐ ते उसदा केह् तुसें मतलब त्यारी श्यारी ओह्दी बी शुरू करो कुछ चला दी त्यारी अच्छा अच्छा ते ओह्दा जो बी सारा होएगा मतलब फाइल इक बनाइयै सारे टीचरां गी इंफार्मेंशन लेइयै उ'नेंगी पुच्छी पाच्छियै सारा ते फिर सारे टीचरां दी राए ले लैओ कि फंक्शन किस तरह् आर्गनाइज करना ऐ बच्चें गी पुच्छना पुच्छना पाटर्सिपेट कराना त्यार करना बच्चे सारें गी ते ओह् सारा तुस मिगी वायोडाटा बनाइयै ते भेजो हां ते बाकी एह् न ओह् टाइमिंग दा बी हून स्कूला दा चेंज दा करना ते ओह् तुस दस्सी फिर परसूं दा चेंज ऐ ते तुसें ओह् कड्डी ओड़ेआ ओह् डिक्लेरेशन कड्डी ओड़ी ऐ नोटिस बोर्ड उप्पर लाना अच्छा अच्छा ओह् जेह्ड़ी ओह् मैडम ऐ शिखा मैडम नी ऐ हां जी ओह् तिन दिन दी छुट्टी पर गेदी ऐ अज्ज पंज दिन होई गे ते ओह्दा कोई ओह् निं मतलब ओह् निं आया फोन शोन निं कुछ निं बमार न अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते फिर ठीक ऐ ओके